कोआल्टी यानि कि स्तर ऐ जेह्ड़ा सुबधा देने दा अस्पतालें च मेरे एरिया च ते जिला अस्पताल दे कम्पेयर च पैह्ली गल्ल ते एह् ऐ कि जेह्ड़ा साढ़ी इत्थै डिस्पैंसरी ऐ निक्का अस्पताल ऐ ओह्दे च तिन्न चार गै स्टाफ ऐ हैं ओह्दे च तिन्न चार गै बैड्ड दी कैपेसिटी ऐ एह्दा किन्नी ओह्दे च कैपेसिटी ऐ जां उं'दे किस स्हाब दी स्हूलत ऐ एह्दा असें गी इग्जैम्पल ऐ एह्दा नमूना असें गी कु'त्थै लब्भेआ कोरोना बिच्च जेल्लै सरकार ने आखेआ की जेह्ड़ा कोरोना पाजटिव होंदा ऐ पिंडें च पिंडें च जेह्ड़ा कोरोना पाजटिव औंदा ऐ उ'नें गी शिफ्ट कीता जाए डिस्पैंसरी च ते डिस्पैंसरी च जेह्ड़ा अपना सुबधा ही ओह् बड़ी खराब ही ना प्रापर बैड्ड हे कोरोना कोला पैह्लें ते ना गै कोई उत्थै कोई सुबधा ही म्हाराज साफ सफाई दी आखो भाई जेह्ड़ा प्रापर प्रबंध जेह्ड़े दरुस्त प्रबंध जेह्ड़े नेईं है हे उत्थै ओह् कोरोना दी गै जरूरत होई ही ते ओह्दी बदौलत गै इ'नें गी जेह्ड़े नमें उत्थै बैड्ड मिले उत्थै इ'नें गी होर पैसा जिल्लै आया डिस्पैंसरियें गी फ्ही जाइयै इ'नें ओह्दी हालतां सुधारियां ते जेह्ड़ा स्टाफ च करना होएआ बाकी नगर नगर जेह्ड़ा अस्पताल ऐ साढ़ा डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल दा जिला अस्पताल ऐ साम्बा जेह्ड़ा ओह्दे ओह् जेह्ड़े स्तर ऐ जेह्ड़ा सुबधा देने दा ओह् इस डिस्पैंसरी कोला बड़ा अच्छा ऐ पैह्ली गल्ल ते एह् ऐ उत्थै हजार लोग जेह्ड़ा कम से कम बी हजार पंदरां सौ बंदा जेह्ड़ा ओह्दी इन्नी हारी कैपेसिटी होनी ऐ दिन रात लोकें सुबधा जेह्ड़ी ओह् देआ दा ऐ प्रगनैंसी कोला लेइयै नवजात बच्चें दे बच्चें दे जनम कोला लेइयै ते जिन्ने बी साढ़े होर बी जेह्ड़े लाज होंदे न ओह् जेह्ड़े उत्थै लोकें गी सुबधा जेह्ड़ी ओह् मिला दी ऐ मिला दी इस करियै ऐ उत्थै मशीनां बी ऐ ऐक्स रे मशीनां सी टी स्कैन मशीनां डाक्टर बड़े क्वालीफाइड प्रापर बैड्ड उत्थै प्रापर जेह्ड़ियां उत्थै दोआइयां दवुइयां जेह्ड़ियां जां बाकी होर जेह्ड़े बी अस्त्र शस्त्र जेह्ड़े डाक्टरें दे होंदे ऐ ओह् सब कुछ उत्थै ऐ उत्थै लबाट्रियां बी हैन जेह्ड़ा ब्लड दा सैंपल लैना साढ़ा पशाब दा सैंपल लैना जां कुसै होर चीजें दे जेह्ड़े सैम्पल होंदे ओह् उ'नें लबाट्रियें च जेह्ड़े ओह् ओह् न ओह् अवेलेबल न ओह् सुबधां जेह्ड़ियां उत्थै मौजूद न उत्थै है ना जेह्दी ब'जा कन्नै मेरा एह् मन्नना ऐ जेह्दी ब'जा कन्नै एह् मेरा एह् मन्नना ऐ कि जेह्ड़ा साढ़ा जिला अस्पताल ऐ ओह् साढ़ी डिस्पैंसरी कोला बड़ा अच्छा ऐ सुबधा देने दे मामले च बाकी रेही गल्ल माइग्रेट होने दी यानि कि एह्दे बजाय उत्थै जाने दी ओह् में प्रैफर करगा ओह् मेरा मन्नना ऐ कि अगर कल्ल गी किसे भगवान निं करै कि ऐसा कदें होई जंदा ऐ में जरूर जां अक्सर जेल्लै मी पिच्छें जेही जेल्लै मिगी टाइफाइड दी शकैत होई मिगी मनेयादी बखार बनी दा हा में ओह् प्रैफर कीता कि में डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल जां फ्ही में गेआ बी उत्थै ते उत्थै मिगी जेह्ड़ा अच्छा ओह् उत्थै जेह्ड़ा मिगी सुबधा जेह्ड़ी थ्होई ते हां में जरूर जिला अस्पताल जाना ते में एह् जरूर प्रैफर करदा कि में जाना प्रैफर जरूर करगा कु'त्थै जिला अस्पताल जिला अस्पताल

ते बाकी